وائر لیس ایئر بڈز کا ایک جوڑا آن لائن جو ہم نے خریدا ہے وہ کافی اچھا رہا ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اس کی ڈلیوری بڑے اچھے سے ہوئی اور سامان جیسا میں نے دیکھا تھا آن لائن اسی طریقے سے میرے پاس آیا ہے وہی مضبوطی وہی روپ اور وہی رنگ ہے اور بالکل فکس ٹائم پر جو ہے اس نے میری چیز کو جو ہے ڈلیور کر دیا اور جو میں نے اس کا استعمال کیا تو اس کی آواز بھی بڑی اچھی لگی اور اور دکھنے میں جب کان میں لگایا جاتا ہے تو بڑا ہی خوبصورت دکھتا بھی ہے بڑی خوبصورت اور میٹھی آواز بھی ہاں اس کی رہتی ہے اور اس کا سب سے بڑھیا فائدہ یہ ہے کہ جو ہے وہ کان پر کوئی افیکٹ نہیں کرتا ہے کان پر کوئی زور نہیں دیتا ہے یوں محسوس ہوتا ہے کہ میں نے کان میں کچھ لگایا ہی نہیں ہے چوں کہ چہ جائیکہ میں نے وہ چیز لگائی ہوئی ہوتی ہے اتنا ہلکا اور اتنا اچھا اور اتنی بہترین چیز میں نے استعمال کی ہے اس کے لیے شکریہ